मूंखे ऊअं ॾिठो वञे त स्विमिंग पूल आहे तालाब आहे अहिड़ी भई जॻहियूं आहिनि उते स्विमिंग करणु वणंदो आहे जो त हुते पाणी साफ़ु हूंदो आहे स्थिर पाणी हूंदो आहे त मां ईज़ीली पंहिंजे मज़े सां स्विमिंग करे सघूं था समुंद्र में त छाहे झोलूं ईंदियूं आहिनि खारो पाणी हूंदो आहे थोरो थकाड़ो वधीक लॻंदो आहे अने पेशावर में त भई कीअं आहे कि भई हुते फ़ीस वीस वठनि था अने भई अलाई हुजे थोरे टाइम जी कॉम्पटीशन पर अलाई लम्बे टाइम खां पाण खे तयारी करिणी पए थी अने हिते जी गोर्मेंट उन शइ लागू हेॾी फ़ेसिलिटी काने कि भई पाण हुन शइ लाइ भई पाण कुझु तयारी करे सघूं किथे वञी सघूं इंडिया में अहिड़ी कोई आहे कान कि भई उन में पाण तयारी करे अने पोइ पेशावर में भाॻु वठी सघूं था पर्टीकुलर असांजे गुजरात में त भई ॾाढो तालाब आहे तलाव वग़ैरह सुठा सुठा आहिनि स्विमिंग पूल वग़ैरह सुठा सुठा आहिनि अॼु कल्ह त सभई वॾे वॾे रिसोट में होटलुनि में स्विमिंग पूल अटैच हूंदो ई आहे त स्विमिंग पूल आहे तलाह आहे उते वधीक मज़ो ईंदो आहे ज छाकाणि हुते पाणी साफ़ु आहे स्थिर आहे कोई ॻाल्हि जी दिक़त काने ईअं च कोई टेंशन वारी ॻाल्हि काने त हुते वधीक मज़ो ईंदो आहे पेशावर में त छाहे कि भई पाण न पुॼी सघूं